हेलो हैलो हाँ क्या बोलो नया ठीक है कौन कौन सा फूल लेना है आपको

कितना कितना चाहिए आपको एक दर्जन गुलाब और एक दर्जन गेंदा और कोई मैडम चाहिए फूल ऐसे भी अभी दुकान पर बहुत सारा फूल आया है ताजा अभी है अच्छा भी है आइए फिर

आप आइए आधा घंटा में आइए ले जाइए फूल वो दाम जैसे कि हर फूल का हर दाम है जैसे गेंदा हुआ ओ तो है बीस रुपया पीस और गुलाब हुआ वो तो है तीस रुपया पीस यही सब तीस चालीस पीस बीस ऐसे पीस कर के है फूल तो कि महंगाई का समय है फूल आइएगा उसके बाद दुकान पर आइएगा उसके बाद कम हो जाएगा कम हाँ ठीक है बस इतने सारा चाहिए और नहीं चाहिए

हाँ फूल बहुत सारा है आप आइएगा तो उसे अपने पसंद पड़ जाएगा फूल बहुत सारा है हाँ बहुत सारा फूल है आइएगा तो अपने पसंद हो जाएगा हाँ हाँ जैसे फूल है वैसे ही दाम है बात तो आप बोलबे किए है ठीक है आइए हाँ अभी ते ठीक है आइए अभी तो ऐसे कस्टमर है बहुत आप आधा घंटा में आइए आपका सब फूल पैक हो जाएगा अ हाँ फूल पैक हो जाएगा आधा घंटा मे आइए आप आइएगा उसके बाद हीं तय करेंगे ठीक न क्योंकि आपका पसंद और सारा भी ले लीजिएगा तो फूल बहुत सारा है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बहुत सारा फूल है हाँ कमल भी है और गेंदा भी है अड़हुल भी है हाँ हाँ गुलाब भी है हाँ दाम ठीक ठीक मैडम हो जाएगा दाम मे टेन्सन मत कीजिए

अवल लगल